میرے چڑھنے کے بہت سارے مقامات ہیں جو مجھے یادگار سفر لگتا ہے اور ایڈونچر اس میں آتا ہے جیسے کہ میں بہت جگہ پہاڑوں پہ گیا منالی اور دھرمشالہ میں ایک اپنے دھرمشالہ کا ایک قصہ سناتا ہوں کہ جب ہم پہاڑوں پر چڑھ رہے تھے تو ہمیں بہت ڈر لگ رہا تھا جس کی وجہ سے ہماری گاڑی بہت ہل رہی تھی برابر میں کھائی تھی اگر جاؤ تو ختم اس لیے مجھے چڑھنے سے بہت ایک الگ سی فیلنگ آ رہی تھی لیکن جب میں بار بار بار بار اس چیز کو کرنے لگا تو مجھے اس چیز سے ڈر ختم ہو گیا اور میں نے اپنے ڈر پہ قابو پایا کہ مجھے اونچائی سے زیادہ ڈر لگتا تھا